ऐसे तऽ हमर घरमे ढेरी भाइ बहन छै लेकिन हमर जे अपन भाइ छै एगो छै एकटा हमर बहन छै हमे आओर हमे सबसँ छोट छिऐ हमे देखैत छिऐ कि हमे घरमे सबसँ जादा छोट छिऐ तऽ सबसँ जादा तेजो छिऐ पढ़एमे हमरा भाइ भी तेज छै हमर दीदी भी तेज छै लेकिन इएह छै कि ओ जे छै से हमरासँ कम पड़ी जाइत छै हमर मैथ कनीटा स्ट्रोंग छै आ ओ सुनी कऽ मैथ वीक छै बांँकि आओर सब सब्जेक्ट सबटा बढ़िए छै आओर इसलिए हमरा सब मानबो करैत छै